मेरा नांऽ महाराज बिशाल डिगरा अ'ऊं सुद्दी दा नवासी आं ते मेरा जनम जेह्का सुद्द महादेव होएआ ते सुद्द महादेव शा थोह्ड़ा द'ऊं किलो मीटर उप्पर प्हाड़ा आह्लै पासै ते उत्थें साढ़ा घर हा ते ग्रांऽ च इन्ना जनेहा रौह्ना सौह्ना होंदा हा बस उ'यै नेहा ऐ साढ़ा हा ते में अपनी फ्ही स्कूल दी पढ़ाई जेह्की ऐ में फ्ही सुद्द महादेव गोरमेंट हाई सकैंडरी स्कूल दा कीती उस थमां बाद फ्ही अ'ऊं कालेज गेआ उठी कालेज दा में अपनी ग्रेजुएशन कीती गोरमेंट डिग्री कालेज उधमपुर दा उसदै बाद महाराज अ'ऊं यूनिवर्सिटी गेआ यूनिवर्सिटी दा में ऐम ऐ कीती साईकोलजी बिच्च ते अपना जेह्ड़ा जीवन हा ओह् ठीक हा मतलब सादा रौह्ना सौह्ना हा थोह्ड़ी नेही साढ़ी जमीन थी एह् द'ऊं चार खुंबे हे ते पानी लग्ग जमीन ही ते इ'यै फ्ही द'ऊं फसलां लांदे हे अस इक बारी मक्कां ते इक बारी सरेआं लाई राही ओड़ी जां कनक राही ओड़ी ते कनक ज्यादातर अस डंगरे गी खलाई उड़दे हे कि के पैह्ले असें गौ शौ रक्खी ही ते दुद्ध दंदाला पैह्ले पैह्ले होंदा हा घरै दा गै ते ठीक अपना ठंडा लाका हा ते बड़े जेह् बड़े जेह् ओह् नेईं हे साढ़े कोई शौंक नेईं थे ते बस इ'यै सादा जीवन जेह्का बचपन असें गजारेआ सादा गुल्ली डंडा जेह्ड़ियां ग्रांऽ दियां खेढां होंदियां ओह् खेढियै मठोऐ ते ठीक ऐ थोह्ड़ी पढ़ाई लखाई होई हालांके असें बड़े कोई शैल पढ़ाई साढ़ी स्कूलै नेईं होई दी अवां फ्ही बी इयां के असें क्लासां पास करी ओड़ियां द'ऊं चार ते उसदे बाद अस कालेज आई सके ते उसदै बाद फ्ही यूनिवर्सिटी बी अस पढ़ी सके ते हून जेह्ड़े न ठीक ऐ अपनी जिंदगी जेह्ड़ी ऐ ओह् ठीक चलै दी ऐ ते इ'यै बस्स होर जेह्ड़ा तुसेंगी सनाचै तां अपनै ग्रांऽ दे बारै च अगर सनाचै तां ग्रांऽ साढ़ा बोह्त बधिया रेहा बधिया साढ़ मित्तर भ्राऽ रेह् ते शांत जेह्ड़ा ऐ उत्थें मिली जुलियै अपने भाईचारे च रौंह्दे रेह् उत्थैं मुस्लिम भ्राऽ बी रौंह्दे हे हि्ंदू भ्राऽ बी रौंह्दे ते ओह् बड्डियें जातियें दे लोग बी रौंह्दे हे छोटियें जातियें दे बी रोग लोग बी चैन कन्नै मिली जुलियै रौंह्दे न हमसाये कन्नै हमसाये बनियै ते प्यार मोह्बत कन्नै रौंह्दे बस्स इ'यै इ'यै होनी चाहि्दी ते बाकी जेह्ड़ी ऐ आवोहवा जेह्ड़ी ग्रांऽ दी ऐ अ'ऊं समझदा कि ओह् शैह्रां च ओस स्हाबें दी नेईं होंदी कीजे अस ग्रांऽ च पले बढ़े ते साढ़ा जेह्ड़ा मोह् ऐ ओह् बी ऐ ग्रांऽ वास्तै ते तां बी एह् गल्ल होई सकदी लेकिन ओवरआल दिक्खेआ जा तां ग्रांऽ दा जीवन अ'ऊं थोह्ड़ा सेह्त दे स्हाबै कन्नै थोह्ड़ा ठीक समझगा